जोंनि दखाना दा आबजुफ्रा जोंनि खाथियाव मोना जोंनि हौवाफ्रानो जोंनो दानाय लुनायनि थाखाय जोंनो मोजां जोथोन दानै लुयै होयो जोङो हौवाफोरनि दाननानै होनाय जोंसो जों दायो आरो गानो हिन्जावफोरनि गाननाय जोमनाया गासिबो दानानैसो गानो जों बे गासिबो दानाय लुनायजोंसो जोङो गाननानै थायो जोंनि हौवाफ्राबो गासिखौबो जोथोनै दाननानै होनानै बेखौ जों गासिबो मोजां खामानियाव बाहायो बे दानाय लुनाय जोंनि हौवाफ्राबो दाननानै होजोबो साल गान्दै गासिखौबो दाननानैसो होयो बेजोंसो जों दायो दायो लुयो गानो हौवाफोरनि खामानि बेफोरो दाननायफ्रा बेसोरखौ जों गासिबो दाननानैसो जों दायो जोंनि खाथियाव दखानफ्रा जों बायनानै मोना दानाय लुनाय जोंहा गासिखौबो जोंनो दायो जोंनि आखाइजोंनो दानानै गानो